धान जेना रोप भेल तभ की कहै छियै रोप तऽ भए गेल तऽ आब बारिश जभ नहि हुए लागल तऽ धान जड़ै लागल धान जड़ै लागल तऽ आब करत की गिरहत तऽ कोहिनीके उपर करत मोआब्जा केना रोप ज पहिले तऽ गिरहत बफारि काटि कऽ मशीन लाबलक ककरो हेबऽ बलब अथि बला मशीन छियै मोटर छियै लाइट बला तऽ कोइ ओ लगेलक ओहे मे घीच कऽ लए गेल तकर बोरिंग लगेलक तकर बाद पटैलक तकर बाद पटैल जे भए गेल तऽ एहन ने बाढ़ि आयल दस दिन के बाद सभटा धान भैसिये गेल धान मरिये गेल किछु कहऽ जे बचि गेल तऽ ओकरा गिरहत की कयलक अपन पाकल तऽ ओकरा काटि के लाबलक जेना तेना घर घर जेना तेना आबि गेल तकर बाद ओकरा निकालय के कोशिस केलक ई कयल जायत तऽ बढ़िया हैत कुछ पैसा आयत जभ ओकरा बेच लेलक वएह बेचलक तऽ फटैक झाड़िकऽ तऽ ओ जएह किछु पैसा आयल तऽ ओ मोआब्जा पूरि मोआब्जा कोहिनी के गिरहत चाहल जे हमर मोआब्जा निकलै तऽ मोआब्जा निकैल